हलो मां आहे न हितां खां अंजार लॾे वेई आहियां इनकरे मूंखे गैस सिलेंडर जी एड्रेस चेज कराइणी आहे तव्हां खे मां एड्रेस ॿुधायां थी त उहा मुंहिंजी एड्रेस तव्हां लिखो अंजार में वेई आहियां हुते मिंजी सोसाइटीअ जो नम्बर आहे ॿारहां सोसाइटीअ जो नम्बर लिखो ऐं मुंहिंजे गैस जो नम्बर लिखो छह टे ॿ इहो मुंहिंजो गैस नम्बर अथव ऐं मूंखे तव्हां सिलेंडर हिन एड्रेस ते मोकिलिजो मां अठ ॾींहं थी आहियां अंजार लॾे वेई आहियां तव्हां मूंखे हिते ई गैस मोकिलियो मूंखे रोटी ठाहिणी आहे मूंखे रोटी ठाहिण जा जाम तकलीफ़ थी पेई आहे इनकरे तव्हां मुंहिंजो इंडियन गैस हिते अंजार में मोकिलियो मां हितां खां आदिपुर खां लॾे अंजार वेई आहियां तव्हां मूंखे गैस सिलेंडर हिते मोकिलींदा